पक्षी ॾिसण पखी ॾिसण असांजे लाइ कोई अंधविश्वासु कोन्ह पखी ॾिसण असांला ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि पक्षीअ जी परंपरा उनसां वहमु बि विझण असांजे असां इनखे न मञदा आहियूं पखी ॾिसण त पाण ॾाढा सुठा थींदा आहिनि पखी ॾिसण सां ॾाढो मज़ो ईंदो आहे जंहिं महिल पखी आवाज़ु कंदा आहिनि कांव कऊं कऊं कोयल कू कू ऐं तोता राम राम या मिठू मिठू चवंदा आहिनि त उन उहो आवाज़ु असांखे ॾाढो वणंदो आहे बाक़ी पखी ॾिसण न ॾिसण या पखी ॾिसी करे असां कोई परंपरा असांजी कोन्ह आहे नको असां इन्हनि ॻाल्हियुनि खे विश्वासु कंदा आहियूं पखी ॾिसण त पाण ॾाढो सुठो थींदो आहे असां इहे ॻाल्हियूं बि कोन्ह मञदा आहियूं जंहिं करे असांखे पखी ॾिसण परंपरा पाण वणंदी आहे न की असांखे पखी ॾिसण सां उल्टो को सिधो कुझु कम थींदो इहो असांखे अंधविश्वासु कोन्ह आहे